हम बाहर से आएँ हैं क्या सब आ यहाँ पर मिलता है खाने पीने का के हाँ त लिट्टी चोखा मिलता है अच्छा सादा खाना तो भी हाँ सादा खाना और लिट्टी चोखा बिहार को भी देशी बढ़िया होता

हाँ हाँ कितना कितना रुपये में दे दीएगा

ठीक है कितना रेट लगेगा कितना रेट लगेगा रे कीमत उसका कितना है कितना रुपये दे ठीक है और वो तो

ठीक कोई बात नहीं है ऐसे कोई बात नहीं दिक्कत नहीं है लिट्टीए चोखा में सब पेट भर जाता है सही है कहाँ शाम तक हम चल आएँगे शाम तक ठीक ठीक है दिक्कत नहीं होगा तब ठीक है हम आएँगे गंगा

आपके गाँव में भी मतलब शामिल है बड़ी बड़ी बड़ी बड़ी की नहीं आप बड़ी बड़ी खिलाइएगा पहले हम बोल रहे है तो सुनिए ना बड़ी खिलाइएगा ठीक है ठीक है लिट्टीए